में ऐमाजान दा फिलिपस दा हैडफोन खरीदेआ हा ते मैं दस्सना चाह्नी आं कि ओह् हैडफोन दी वाइस क्वालटी बड़ी अच्छी ऐ ते ओह् बड़ा साफ्ट ऐ थोआढ़े कन्ने उप्पर ते काफी अच्छा ओह्दा रिस्पांस ऐ